हलो हलो जी नमस्ते मां आलफ़ा कम्पयूटर सर्विस तरफ़ा प्रकाश तेजवानी ॻाल्हाए रहियो आहियां असां तव्हांजी छा सेवा करे सघूं था जी सोनिया जी हा मां तव्हांखे ॿुधाइण चाहींदुसि त असां पंहिंजी सर्विस सेंटर में हर क़िस्म जी कम्पयूटर ऐं लैप्टॉप जी सर्विस कंदा आहियूं त तव्हांजे एपल जे लैप्टॉप में हिन वक़्ति छा तकलीफ़ अची रही आहे छा तव्हां मूंखे तफ़सील सां ॿुधाए सघो था जी बिल्कुलु तव्हांजे एपल जी लैप्टॉप जी जंहिंजी तव्हां ॻाल्हि करे रहिया आहियो असां बिल्कुलु तव्हांजो लैप्टॉप सही करे ॾेई सघंदासीं पर हिकु तकलीफ़ असां वटि आहे की असांखे थोरो वक़्तु लॻंदो छा तव्हां ॿुधाए सघंदा की तव्हांखे इअं लैप्टॉप सर्विस घणनि ॾींहंनि में खपे हिन वक़्तु हिकु खां ॿिनि ॾींहंनि में तव्हांजो लैप्टॉप सही करण में असां खां न थी सघंदो छो जो असां वटि बि असांजा जेके टैक्निकल स्टाफ़ आहे उहो बि छुटियुनि ते आहे जीअं कॾहिं उहो असां वटि वापसि अचनि था ऐं असां कोशिशि कंदासीं की हिकु खां ॿिनि ॾींहंनि में थी सघे पर थियणु थोरो मुश्किल आहे मां तव्हांखे अॻु ते ई इहा ॻाल्हि वारे करे छॾिया जे कॾहिं तव्हां थोरो वक़्तु ॾींदा त असां पूरी कोशिशि कंदासीं जी असां तव्हांखे हिकिड़ी ॿीं सहूलियत ज़रूरु ॾेई सघू था त असां तव्हांखे हिकु ॿियों कम्पयूटर या पी सी तव्हांजे घरि अची इंस्टॉल करे ॾेई सघू था जंहिं सां तव्हां उहो कमु फ़िलहालु हुन पी सी ते करे सघो था ऐं इन विच में असां तव्हांजे पी सी खे या तव्हांजे लैप्टॉप जे असां पंहिंजे फैक्ट्री में ठारिहाए जीअं ई ठहिणु ठई वेंदो तीअं तव्हांखे पहुचाए वेंदासीं छा इहो करे सघूं था ठीकु आहे जे कॾहिं तव्हां ज़ोर कयो था त असां कोशिशि करे ॾिसंदासीं पर तंहिं जी क़ीमत तव्हांखे वधीक अदा करिणी पवंदी ठीकु आहे त तव्हांखे मां हिकिड़ो नंबर ॾेई थो छॾियां हुन नंबर ते तव्हां असांजे सर्विस मैन खे फ़ोन करे सघो था जंहिं सां उहो तव्हांजे घरु अची तव्हांजो लैप्टॉप खणी वेंदो ऐं तव्हांखे ॿिनि खां टिनि ॾींहंनि मां जेतिरो जल्द थी सघे असां तव्हांखे तव्हांजी सर्विस करे ॾेई छॾींदासीं ठीकु आहे महिरबानी करे थो हिन फ़ोन खे कट करण खां पोइ हिकिड़ो मैसेज तव्हांजे हिकु मोबाइल ते ईंदो हुन मैसेज में असांजे टैक्निशियन जो नंबर हूंदो हुन नंबर खे तव्हांखे संभाले रखिणो आहे इन खां पोइ का बि तकलीफ़ ईंदी त तव्हां हुन नंबर ते असां खां राब्तो करे सघो था महिरबानी ऐं जी जी जी बिल्कुलु असां तव्हांजे कम्पयूटर खे खणी वेंदासीं तव्हांजे लैप्टॉप खे खणी वेंदासीं ऐं पंहिंजे टैक्निशियन सां हुनजो मितालो कराईंदासीं ऐं उहो हुन ॻाल्हि खे पक कंदो त हिन में घणो ख़र्चो ईंदो कहिड़ी तकलीफ़ आहे जे सिस्टम में वॾी तकलीफ़ न हूंदी त वॾो ख़र्चु बि न ईंदो

हिनजो अंदाज़ो मैडम असां हिन ते को अंदाज़ो हींअर चई न सघंदासीं पहेरीं असां ॾिसंदासीं हुन में कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आहिनि थी सघे थो हुन में नंढियूं नंढियूं ॿियूं तकलीफ़ू बि हुजनि त हिन करे बहितर इहो ई रहंदो त तव्हां असांजे सर्विस मैन खे पंहिंजो लैप्टॉप ए ॾियो ऐं हू असां वटि ईंदो खणी करे ऐं असां हुन खे बारीकीअ सां ॾिसंदासीं जांचे करे परखे करे ऐं तॾहिं तव्हांखे हुनजी क़ीमत बि ॿुधाए सघूं था छा तव्हांखे ॿियों कुझु पुछिणो आहे ठीकु सोनिया जी असांखे फ़ोन करण जे लाइ महिरबानी